जय झूलेलाल दिल्ली जी जेकी अर्थव्यवस्था आहे जंहिं खे जी डी पी चवंदा आहिनि हिन साल ॿ हज़ार टेवीह चोवीह में जेको पर्सेंटेज जे हिसाब सां आयी आहे टे आशार्या नव पर्सेंट आयी आहे त टोटल जेकी एक्सपेक्टेशन जेकी हिननि जी अर्थव्यवस्था आहे जेकी हिननि विज़न आहे कि अलाव यारहं लख करोड़ जी हिन साल थियण जी उम्मीद आहे दिल्ली जी अर्थव्यवस्था जेकी आहे मेन ॿाहिरि जे मुल्क़नि खां इंवेस्टमेंट जे लाइ बि ॾाढी इंपोर्टेंट आहे छोकि देश जी राजधानी आहे ऐं वॾा जेके सभिनि जा ऑफ़िसन आहिनि ऐं हुननि जा जेके मेन ऑफ़िस आहिनि हू हिते आहिनि जेके ॿाहिरि जे माण्हुनि खे हिंदुस्तान में या पंहिंजे देश में कुझु इंवेस्टमेंट करिणो हूंदो आहे हुन लाइ बि ग्रोथ वधीक आहे ऐं जेको फ़ैक्ट्रियूं ठहनि पयूं ऐं जेकी जेकी कम करण वारा माण्हू आहिनि जेके ॿिए नंढे शहरनि मां अची करे हिते कमु था कनि हुननि जी जेकी ऐवेलेबिलिटी आहे जेके माण्हू हिते आहिनि असां वटि हू वधीक आहिनि छोकि हर माण्हू हिते अचे थो ऐं हुनखे कम करण लाइ हुनखे जेकी जॉब थी मिले त हू आसानी सां मिली सघे थी ऐं जेकी ग्रोथ आहे हू हुते वधीक आहे कंपेयर टू ॿियनि शहिरनि मां ऐं हिते जेके ऑफ़िसिस आहिनि बैंक्स आहिनि गवर्मेंट ऑफ़िस आहिनि जंहिंखे का बि सेर्टीफ़िकेट खपे या का शइ जेका प्रोग्रेस खपे त हुन जे मामले में दिल्ली शहर लाइ ईज़ी आहे त मुंहिंजे हिसाब सां हिन साल जे अॻियां ताईं ॿ हज़ार टेवीह चोवीह में जेकी पर केपीटा इंकम जो जेको प्रोडेक्शन प्रोजेक्शन आहे उहो बि सत सत पोंइट चार पर्सेंट खां वधी करे वधीक हुजण जी हिन में उम्मीद बि आहे ऐं ॿ हज़ार चोवीह ताईं हिननि जो जेको इं पर केपीटा इंकम आहे हू चार लख इकसठि हज़ार ताईं पर केपीटा ताईं वञण जी उम्मीद बि आहे त मुंहिंजे हिसाब सां त दिल्ली में बिजनिस लाइ ॾाढी ऑपोर्चुनिटियूं आहिनि ऐं अॻियां बि हलंदियूं रहंदियूं जय झूलेलाल